جی ہاں دہلی کے اندر پرانی دہلی میں ہے ایک جگہ ہے لال قلعہ اس کے پاس ایک فیمس جگہ ہے مینا بازار وہاں ایک درگاہ ہے ہرے بھرے صاحب کی جی ہاں وہاں پہ بہت کم لوگ جانتے ہیں اس جگہ پر کم لوگ جاتے ہیں ابھی وہی ایک ایسی جگہ ہے جہاں لوگ آنا بھی چاہتے ہیں لیکن آ نہیں پاتے